थारैनो फरायसाफ्रा मोननाय जायखिजाया गोबां रोखोमनि स्कुलारशिपफोर दङ बेफोर स्कलारशिपखौ सम बायदियै एप्लाइ खालामोब्ला जोङो मोननो थाङो एप्लाइ डेट मथे सम बायदियै जोङो एप्लाइखौ खालामोब्ला थारैनो बेफोर फरायसाफोरनि स्कलारशिपखौ जों मोननो हायो लोगोसे हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखाइ स्पिसियेल गोबां स्किमफोर दङ बेफोर स्किमखौ नायनानै जोङो अनलाइननि जोहै बेफोर स्किमनि सोमोन्दै मिथिनानै लानानै जोङो एप्लाइ खालामनो हायो लोगोसे स्कलारशिपखौ मोनोब्ला जोंहा थारैनो जोबोद हेफाजाब मोनो एडमिसन लानाय सम आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो फरायनायाव बिजाब बायनाय बायदिसिनायाव जोङो गोबां हेफाजाब मोनो बेनि थाखायनो फरायसाफ्रा स्कुलारशिपफोर एप्लाइ जायोब्ला थारैनो एप्लाइ खालामनांगौ सम आरो बिनि तारिकखौ नायनानै एप्लाइखौ खालामनांगौ आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि स्किमफोर दङ बेफोर स्किमखौ नायनानै एप्लाइ खालामोब्ला थारैनो मोनफुंनो हायो